भोर सवेरे उठि कऽ जाइत छी गाएकेँ घरसँ बाहर निकालैत छी झाड़ू लगबैत छी गाएकेँ कुट्टी काटि कऽ दैत छी खाना ओना खाइत छै गाए ओकरा बाद जाके फेर गाए दूहैत छी गाएके फेर दूध आबि कऽ बेचैत छियै ओ गाए पोसयमे बहुते भीड़ छै गाएके फेर आबैत छै तऽ धूप आओर भय जाइत छै तऽ नहबैत छियै नहाके फेर कुट्टी सानी कटैत छियै तब लगबैत छियै तब फेर घर जाइत छियै तऽ घरसँ आबैत छी तऽ साँझ भऽ जाइत छै साँझ भऽ जाइत छै साँझमे फेर कुट्टी सानी दए कऽ घर करैत छियै फेर आठ बजे रातिमे बाहर करिके गाएके दूहैत छी ओकरा बाद फेर घर जाइत छी फेर ओकरा बेचैत छियै बहुत परेशानी होइत छै गाएके सम्भालै आओरमे गाएकेँ राखयमे बहुते दिक्कत छै तीन चारि गो गाए छै सभकेँ पोसयमे बहुत भीड़ होइत छै केना ओकरा कोन चीज कयल जेतै जे हम गाएकेँ पोसबै एतेक मेहनत लागैत छै अपना दूध बेचैत छियै उएह दूधसँ दूधके पैसासँ अपना घर तर चलैत छै